हेलो येस मेम सांगात हय कविता मेम सांगात

हा बरें मेम ईफ्फी जी आसा पळय ओपनिंग आनी क्लोजिग सेरोमॉन डॉ शामा प्रसाद स्टेडईयम आसा थंय जातली आनी ओपनिंग सेरेमॉनिग जे हे कोण ऐक्टर्स आसा पय फेमस ऐक्टर्स ते येवपाचें आसा सिंगर आसा दोग जाण येवपाचे आनी ताचे बॅक डान्सर्स बी आसतले थोडेशें एवडर्स बी तेंका दिवपाचें आसात आनी बाकीचे जे आसा आयनॉक्सा कडेन पणजे जो आयनॉक्स आसा थंय आनी तें एक चिल्ड्रनस पार्क आसा थंय बारीक बारीकशी भरपूर स्टॉला घातलेली आसतली म्हळ्यार खा खावपाचे अशें शेवपूरी आनी किदें तसले आनी ल्हानशी भुरगीं जी आसता पळय तांकां बी खुबशे किदें अशें खेळपाक पळोपाक तशें खूब किदें किदें आसतले तुमकां हय गोवा मेडिकल खबर आसा जी एम सी थंयचान एक दोन किलो मिटर फुडें आयले की स्टेडीयम आसा तो बी राइट सायडीनूच आसा आनी तुमका केन्ना म्हटल्या ओपनिंग सेरॉमनिक येवपा आसा ओ मदी मागीर तुमी ओपनिंगेक न्हू हय ओपेनींगेक येवपाचे आसा जाल्या तुमका पासिस लागतले पास घेवचे पडटले एक पास फाय्फ हंड्रेड बी तसो पडटलो तुमका पर पर्सन

लायव शो होय सायडीन आसता पूण लाइव शो आसता तें स्टेजीर आनी तशें आनीक तुमका किदें जाय इंनफॉरमेशन बी हां आनी शो असो पांचांक बीन हय पांचांक बी स्टार्ट जाता पांच ते णव म्हटल्यार सोंपता ओके मेम आनीक किदे अशें ईनफोरमेशन जाय जाल्यार तुमी कॉल बेक करूं शकता ओके थँक्यू बाय